जय झूलेलाल पाणी खे छाणण ऐं शुद्ध करण लाइ पाणी गरम कजे हुनमें लूणु विझिजे इहे घरेलू उपाउ आहिनि ऐं उनखे चङी तरह टहिकाइजे पाणीअ खे जीअं त उनमें जो बि कीटाणू आहिनि हू सभु मरी वञनि ऐं पाणी शुद्ध थी वञे मां रोज़ु सुबुह उथी करे गरम पाणी पीअंदो आहियां उनसां शरीर बि सुठो थींदो आहे ऐं इन सां कोई बि बीमारी न ई ईंदी आहे ऐं ॿिया बि घरेलू उपाय आहिनि जीअं की पाणी बॉइल करणु पाणी खे उहो बॉइल करणु जामु घरेलू उपाउ आहिनि ऐं मां त रोज़ु गरम पाणी पी करे ई सुबुह जो उथंदो आहियां ऐं शाम जो बि हिकु ग्लास गरम पाणी पीअंदो आहियां जय झूलेलाल